जोंनि जोंनि गामियाव हाय ना हमग्रा हारिफोरा गोबांथार दङ बर' सावथाल बांगाल बंसि ना हमग्रा हारिफोर दङ जों ज' जानानै मिलायना थायो ना ह'मो जों ज' ना हमनानै जायो जों दैयावहाय ओरै हाय बिदि एसे दै दं ओरै बिमा दै दं बेहायनो जों नुनो मोनो बिसिनि बिसोरबो जों जों जेखौ जायो बेखौनो जायो बिसोरो जों जेखौ फुजियो बेखौ फुजियो क्रिसटान धोरोम दं बांगाल बांगाल दं फुजा दं बिहु बंसिफ्रा एसामिसफ्रा बेफोरबादि गावबा गाव धोरोमखौ फुजियो बर'फ्रा बैसागु क्रिसटानफ्रा क्रिसटान धोरोम बिदिनो माबानानै बिसोरबो ना हमो आरो ना हमनानै जायो बांगालफ्राबो ना सार सारो बांगालफोरनाबो इद दङ इद धोरोम दं बिसोरनाबो जोंहाबो धोरोम दं आरो सोरबा बैसागु सोरबा फुजा दुर्गा फुजा बिस'खरमा फुजा बिदिनो खालामो